हमरा मोन भेल एगो स्टोव लैके एगो स्टोव लेलहुँ तऽ ओहिमे खाना ओहिपर बनबै छलहुँ दुइ चारि आदमी जे देखलक स्टोव लगल बड़ बढ़िआँ तऽ ओ आदमी कहलक हम कहाँसँ लेलहक स्टोव एगो स्टोव हमरो मँगा दै देखैमे बहुत अच्छा लगलै बहुत बढ़िआँ लगलै स्टोव मुदा दुइ चारि आदमी देखलकै तऽ तारीफे बोललै स्टोव बहुत बढ़िआँ हइ